बात करें क्या कैब रद्द किए हुए पैसे वापस कैसे माँगें तो हम उनसे बात करेंगे तो हम इस प्रकार उनसे बात करेंगें पहले फ़ोन लगाएँगे फ़ोन उठाने के बाद हमसे हम उनसे कहेंगें हैलो हाँ भैया मैंने आपका कैब बुक किया था लेकिन हमें इक्जाम देने जाना है तो इसी कारण रद्द करना पड़ गया है तो हमारा जो भुगतान किया हुआ पैसा था वो वापस कर दीजिए तो उसके लिए उन्होंने जिस एप से हम लोग बुक किए थे कैब को उसी एप में कुछ सेटिंग्स रहती है तो उन्हीं का हमें देखना है कैसे करना है उनसे बात करनी है तो वो हमें बताएँगें कि इस परकार से आप कीजिए तो आपका भुगतान राशि जो है एक से दो दिन के अंदर में वापस हो जाएगा तो इसी कारण पैसा मिल जाएगा आपको आप उस एप में भी इसी प्रकार बताईएगा कि मैंने कैब बुक किया था और हमारा जो कैब बुक किया था उस डेट में वह डेट को हमारा परीक्षा पेपर आ गया था डेट निकल गया था उसी डेट में तो हमें कैब को रद्द करना पर गया तो हमें बुक की हुई कैब को रद्द करने के लिए हमें हमारा भुगतान वापस चाहिए उसके लिए हम उनसे बात करेंगे वह हमें बताएँगें उस एप की मदद से हम अपना भुगतान राशि वापस करवा सकते हैं दो से तीन दिन के अंदर में वह भुगतान राशि हमारे जिस भी ट्रांजेकसन से की गई भुगतान की राशि होगी उसी पर वापस आ जाती है तो इसी प्रकार हम उनसे बात करेंगें तो हमारी जो रद्द की हुई भुगतान राशि होगी वापस मिल जाएगी